आतांच्या काळार मोबायल हें म्हत्वाचें साधन जावन आसा मोबायला शिवाय जग मुखार वचप म्हणल्यार सामकें कठीण जालां एक जल्मल्लो भुरगो सावन मरणा म्हणजें मरण तेंकपी जाणटेलो लेगीत ताच्या हातांत मोबायल आसता ल्हान भुरगो सपोज दोळ्या मुखार मोबायल ना जाल्यार तो जेवणा खाणाक अट करता जो पर्यंत ताका तीं मोबायल मोबायल ताच्या दोळ्या मुखार दवरना आवय बापूय तो मेरेन तो जेवना आनी आयच्या काळार हो पत्राचो कारणा देखून मोबायल हो गरजेचोच जावन आसा एक खिणाक आमच्या मनाचे उमाळे आमी दुसरे कडेन उक्तावंक शकतात मोबायल जितलो बरो आसा तितलोच वायटूय आसा आयच्या काळार गरजेचो खरो पूण ताचे इतले वायट परिणाम ह्या आयच्या पिडीचेर जाल्यात तें सागन नजो म्हजो स्वताचो एक्पिरेंस म्हणल्यार आमी आमच्या घरांत म्हणजें आमचीं व्हडली फॅमिली जाल्ल्यान सगळीं सॅपरेट सॅपरेट रावतात पूण चवथीच्या निमतान आमी एक जातात पूण आदीं अशें जातालें की सगळीं हासोन खेळून एकामेकाची फकांडा करून रातभर जागरणां करून आमी आमची चवथ फुलयताले पूण हालींच्या वर्सांनी अशें जायना जाणटेली धरून नेणटली आपल्या आपल्या मोबायलांत गुल्ल आसतात तांकां कांयच पडिल्लें नासता आपलो मोबायल घेवून आपूण आपले किते रिल्स पळयतात आपले वॉट्सऍप पळयतात ल्हान भुरगीं आपले कितें व्हिडियोड पळयतात तितून आसतात ते पूण मोबायल हो तांच्या हाताक आसताच आसता दुसरें म्हणल्यार म्हाजें कडेन जें एक्सपिरियंस आसा तें म्हज्या फ्रेंडाचे तें खूब सुंदर आशिल्लें आनी तें अशें आपले फोटोज बी इंस्टाग्रामार तशें तें अपलोड करतालें

अशें जालें की तें एक रिलेशनशिपाक आयलें आनी तेचो बॉयफ्रेंड जालो आनी तीं दोगांय एकामेका वांगडा भोंवतालीं एकामेका वांगडा फोटो काडून घालतालीं तशें खूब बरें तरेन रितीन तीं वागतालीं पूण जेन्ना तांचो ब्रेकअप जालो ताणी तेमी एकामेकां कडल्यान पयस गेलीं तेन्ना ताचो जो बॉयफ्रेंड आशिल्लो तो ताका ते वांगडा फोटो आशिल्ले ते घरा कडेन दाखयतलो हें करतलो तशें करतलो म्हूण धमकावपाक लागलो आनी ताचो खूब वायट एक्सपिरियंस त्या चलयेक जालो मोबायलाक आमी अशें म्हणटात की आतां आमी खंय गेले की फोटो काडून दवरपा खातीर आमकां खूब बऱ्याक पडटा खरो पूण असलेय वायट तरेचे गोश्टी जातात कितल्या भुरग्यांचे दोळे कितल्या भुरग्यांनी ते गेमी खेळून आपले जीव वाटे केल्यात फाटले दिसांनी ती पबजी गेमीच्या नादान खूब जाण खूब जाणांनी आपले दोळे उडयले तशेंच आनीक कितें तरी अशी गेम आशिल्ली तातूंत जीव घेवप जीव लेगीत भुरग्यांनी दिल्या आयची जी युवा पिडी आसा ती खुबूच मोबायला लागून खूब म्हणल्यार खूब त्रासांत म्हणजें ताचो फुडार जो आसा तो खूब भयानक जाल्लो आसा तांचो तांच्या हातांत मात्सो सुद्दां मोबायल ना जाल्यार तांकां त्रास जाता सकाळी फुडें उठचे पयलीं मोबायलाक हात आनी रातचे न्हिदचे पयलीं मोबायलाकूच हात तांचे आसतात